जम्मू दी जियोग्राफी दिक्खी जा ते मेनली एह् प्लेन गै एरिया ते प्लस शिवालिक माऊंटेन रेंज ऐ एह्दे बिच ते जम्मू एरिया ते जम्मू डिस्ट्रिक्ट दिक्खेआ जा ते ओह् प्लेन एरिया ऐ जम्मू सांबा कठुआ एह् डिस्ट्रिक्टां प्लेन एरिया ऐ ते बाकी इत्थै दिक्खेआ जा जां उधमपुर होई थोह्ड़ा

ते अगर डेवल्पमेंट दी गल्ल कीती जा ते जिन्ने बी एह् एरिया न थोह्ड़े माऊंटेन एरिया न जेह्ड़े बी उत्थै एग्रीकल्चर दे थ्रू जादा डेवल्पमेंट होई सकदी नट्स बगैरा उगाई सकदा जि'यां ओह् छड़े ते उं'दी प्रोटक्शन कीती जा ते एक्सपोर्ट कीते जाह्न बाहर ते तां थोह्ड़ा फायदा होई सकदा ते कन्नै एह् जेह्ड़ी जम्मू डिस्ट्रिक्ट ऐ ते सांबा उत्थै आलरड़ी इंडस्ट्रियां बड़ियां न ते अगर होर इंडस्ट्रियां प्लेन लाकै च लाई जाह्न ते उत्थै होर फायदा होना उत्थै होर पापूलेशन जनरेट होनी ते होर

ते ते जियोग्राफी इं'या गै होई सकदी इस्तेमाल ते कोई इलाका ठंडा ठंडा इलारका ते उत्थै कोई स्पोर्टस बगैरा बी बंदा कराई सकदा ते ट्रेकिंग कराई सकदा माऊंटेनस एरिया बिच जां स्पोर्टस जां एडबेंचर स्पोर्टस होई गे ओहबी कराई सकदा